हलो हा ॿुधायो जय झूलेलाल हूं हा तव्हांखे केरु न सुञाणंदो पंहिंजा र रेगुलर कस्टमर आहियो तव्हां पंहिंजा हा ॿुधायो छा छा खपे हिक किलो अंब हूं हूं हा हिन बार ॾिसी करे तव्हांखे मोकिलींदासी हिक अधि छा ख़राब ख़राब कॾहिं कॾहिं निकिरी ईंदा आहिनि हिन बार ध्यानु ॾींदासीं तव्हांजे आडर ॿ किलो सूफ़ हिक किलो केला हूं ॿियो कुझु ॿई आहिनि नंढा बि आहिनि वॾा बि आहिनि पर नंढा खण त वधीक सही रहंदा नंढा तव्हांखे क्वांटिटी वधीक मिलंदी हिनमें जेकी नंढा ॿ किलो खपे न

हूं हूं न न एड़ो कोन्ह आहे कोई अगरि पकियल न हूंदा न त तव्हांखे लॻींदा कच्चा कच्चा बाक़ी पकियल हूंदा त वॾनि में मस्तु ईंदा आहिनि

ॿियो कुझु चीकू वीकू न खपे चीकू जैतून वैतून न खपे कुझु ॻाढ़ा वारा हा आहिनि न ॻाढ़ा वारा ॻाढ़ा वारा आहिनि सफ़ेद वारा त पूरा थी विया आहिनि ॻाढ़ा वारा पिया आहिनि अच्छा सभु मिक्स में खपे न तव्हांखे हूं हूं हूं हूं हूं हूं

किलो चीकू किलो चीकू किलो पपीतो घर में पूजा वूजा रखी आहे छा तव्हां अच्छा न न सुठा हूंदा आहिनि हू बि स्वास्थ्यु लाइ मस्तु हूंदा आहिनि हूं हूं हूं हूं किलो छाईं खपे न ठीकु आहे किलो छाईं किलो चीकू

संतरा बि मा माल्टा हूं अधि अधि किलो खपे न हा आहिनि न मौसम्बी बि आहे

न आलू बुखारा कोन्ह आहे पूरा थी विया आहिनि अधि किलो मौसम्बी न अधि किलो मौसम्बी अधि किलो संतरा अधि किलो माल्टा ॿियो कुझु सभु मिलाए करे अ न साढा अठ सौ रुपिया थिया भाव हाणे वधी विया आहिनि सभिनि जा हाणे तव्हांखे ऐं हाणे ॾिसो मथां खां हिते टूरिस्ट प्लेस थी वियो आहे ॿाहिरां जा माण्हू बि अचनि पिया मथां खां बरिसातु थिए थिए थी त फ़सल में बि जाम नुकसानु थिए थो त मथां खां सरकारी

त तव्हांखां केतिरा कमायो सत सौ इन में टैक्स इन में असांखे सरकार सरकार में टैक्स लॻाईंदी आहे पेट्रोल सभु महांगा थी विया आहिनि इन लाइ तव्हांखे अथव लास्ट अठ सौ कंदासीं अने हिक कम करो न तव्हांजा न मुंहिंजा साढा सत सौ बराबरि आहे एतिरो त हले हाणे एत एतिरो त हले हाणे तव्हांजो मान त असांजो बि मान रखो असांजो हा पंजे तक तव्हांखे मिली वेंदो मां हा मां तव्हांखे इन्हीअ नम्बर ते तव्हांखे क्यू आर मोकिले लाहियां थो मञदा कयो जीअं मां चवां थो भले भले वांदो कोन्ह हूअं बि तव्हां पैसा घर ॾई वांदो कोन्हे त भले जीअं तव्हांखे सही लॻे हा हा भले भले ठीकु आहे